میں پہلی مرتبہ کھانا بنانا بارہ سال کی عمر میں شروع کی مجھے کھانا بنانا میری والدہ نے سکھایا شروعاتی دور میں میں بہتر کھانا نہیں بناتی تھی لیکن اپنی والدہ سے میں بار بار سیکھتی رہی اب میرا تجربہ کھانا بنانے کے سلسلے میں بہت شاندار ہے قورمہ بریانی زردہ کباب کوفتہ ٹکہ کباب ہانڈی کباب میں یہ تمام ڈش اور پکوان مجھے بہت عمدہ بنانے آتے ہیں